हैलो कु'न बोला दे दकाना 'रा हा फोन चाहिदा हा यरो इक कोई दस ज्हार तक होना चाहिदा कोई ढंगा दा फोन दस ज्हार तक हां हां इ'यां तुस कोई ऐ हां पर मिगी मेरे कच्छ बजट इन्ना गै तुस कोई दस ज्हार तक ढंगै दा फोन दस्सी ओड़ो कोई कम्पनी दा कोई स्हेई कोई दस ज्हार दी रेंज च

जि'यां कोई सैमसंग रियलमी होई गेआ जां सेमसंग होई गेआ ते उं'दे बिच्च हां मतलब कोई इ'यां पैसे घट्ट होन ते थोह्ड़ी कवाल्टी ज्यादा होवे ओह्दे बिच्च अच्छा अच्छा अच्छा ते कोई डिस्काउन्ट बगैरा अच्छा अच्छा साड्ढे अट्ठ तक थ्होई जाह्ग नी ते इसलै अवेलिएवल ऐ थुआढ़ी महा दकान उप्पर जां नी ते केलू तक लेई सकना अ'ऊं चलो अज्ज मैं थोह्ड़ा कम्म हा कल कल दिक्खना कल सबेरे तक आई जन्नां किन्ने बजे खुलदी दकान थुआढ़ी दस बजे चलो दस कोई नी ग्यारां ग्यारां दे करीब में पुज्जी जाह्गा उत्थै ठीक ऐ ओके